میری ثقافت میں بہت سارے فنون اور دست کاری کے مواد مخصوص ہیں جیسے ہاتھ سے ٹوپی بننا ہاتھ سے سوئٹر بننا سلائی کرنا کڑھائی کرنا رنگائی کرنا اس کے علاوہ کاس کا استمال کرکے ڈلیا بنانا مٹی کا استمال کر کے مٹی کا چولہا اور انگیٹھی بناتے ہیں اس کے علاوہ کھجور کی پتیوں کا استمال کرکے ہم چٹائی اور پنکھے بھی بناتے ہیں اسی طرح اور بھی کئی فنون اور دست کاری کے مواد ہیں جو ہماری ثقافت میں مخصوص ہیں اور ان فنون اور مواد کی بہت زیادہ اہمیت ہے